मां हिकु एन जी ओ नंढो सो हलाईंदी आहियां त हुन में ॿारनि खे मूं ॾिनो कि पंहिंजो हिकु तरीक़े पंद्रहं अगस्त हुई पंद्रहं अगस्त ते मूं चयो कि सभिनी खे झंडो ठाहे सभिनी झंडो ठाहियो ऐं ॿियो पोइ मूंखे पंहिंजी याद अची वेई कि मां बि हीअं ई करे करे सार्वजनिक जॻह ते वेई करे मां बि कॾहिं कॾहिं कॉम्पिटिशन में विहंदी हुअसि ऐं प्रदर्शननि में पंहिंजी पेंटिंग लॻाईंदी हुअसि पोइ हिकु हिकु शइ मूंखे पंहिंजी याद अचे पेई हुन हिसाब सां मां ॿारनि खे कराईंदी वञा पेई त जंहिं जंहिं ॿार जेको सुठो ठाहींदो वञे पियो त हुननि जो र सुठो सुठो कंदी वञा पेई ऐं जेको ख़राबु पियो ठाहे हुनखे बि ख़ूब तारीफ़ पेई कया कि बेटा तूं सुठो ॿियो सुठो करे सघीं थो ऐं मूंखे बि इअं सभिनी कयो मूंखे बि इअं सभिनी अॻियां वधायो त मूं ई हूअं ई मां बि ॿारनि खे पंहिंजे अॻियां वधाईंदी रहियसि पोइ हिकु दफ़ो मूंखे पंहिंजी याद अची वेई मूं चयो कीअं मुंहिंजी टीचर मुंहिंजी मैम हूंदी हुई उहा मूंखे अॻियां वधाईंदी हुई ऐं मूंखे गुड में गुड वेरी गुड ॾींदी हुई त मां हिन हिसाब सां अॻियां वधंदी रहियसि ऐं प्रदर्शननि में प्रदर्शन लॻाईंदी रहियसि लेकिनि हीअं ई पहिरीं ॿिएं ॿारनि खे बि वधायां त उहे ॿार केतिरा सुठा सिखी वेंदा ऐं केतिरा पंहिंजा पेरनि ते बीहु रहंदा ॿार ऐं पंहिंजे ॿार पंहिंजे हिसाब सां हर शइ कंदा रहंदा हिन ई हिसाब सां मां ॿिएं ॿारनि खे खे बि ध्यानु ॾींदी रहंदी आहियां ऐं पंहिंजो कंदी रहंदी आहियां ऐं पंहिंजी अब याद कंदी रहंदी आहियां पहिरें टाइम जो कि कीअं मां कंदी हुअसि ऐं कीअं छो उहो हीअं मां अॻियां वधी आहियां कीअं मां अॻियां वधी आहियां हुन हिसाब सां ॿिए ॿारनि खे बि मां अॻियां वधाईंदी रहंदी आहियां ऐं हुननि खे सपॉट कंदी रहंदी आहियां ॿार इलाही वधी चुकिया आहिनि इलाही ॿार त कॉम्पिटिशन में फ़स्ट अचण लॻिया आहिनि इलाही ॿार सुठा थी विया आहिनि इलाही ॿार अवाड बि वठी आया आहिनि ऐं ॿियो मूंखे अची करे धन्यवाद कंदा आहिनि कि तूं मूं सां इलाही सुठो कयो कि मैम कि मां अॻियां वधी विया आहियूं असीं ऐं असां हिन सां पंहिंजी कमाई बि करे सघूं था अॻियां वधी करे ऐं सुठो कमाए सघूं था ऐं बढ़िया कमाए सघूं था पोइ मां चवंदी आहियां ॿारनि खे कि कोई ॻाल्हि काने कि पढ़ाई नथा करे सघो कोई ॻाल्हि काने चित्रकारी में अॻियां वधो अॻियां कयो पोइ उहे वरी पंहिंजी चित्रकारी जी बि अॻियां वधनि पिया ऐं कनि पिया सुठो ऐं बढ़िया हलेनि पियो कहिड़ा कहिड़ा ॿार हूंदा आहिनि उहे पढ़ाई कान करे सघंदा आहिनि पढ़ाई जे मामले में पुठियां थी वेंदा आहिनि लेकिनि हुननि जो हुनर ॾिसिजे के में हुनर आहे चित्रकारी में हुनर आहे खेल में हुनर आहे छा में हुनर आहे हुन हिसाब सां मां वधाईंदी वेंदी आहियां ऐं याद कंदी रहंदी आहियां पंहिंजा अनुभव बि कि मां मूंखे बि वधायो वियो हो ऐं कीअं कयो वियो हो ऐं कीअं मां वधियसि ऐं कीअं मां थियसि कीअं मां पंहिंजी हर प्रदर्शनी में पंहिंजो प्रदर्शन लॻाईंदी आहियां सीनिरिनि जो ऐं कीअं मां कंदी आहियां हूअं ई अॻियां अॻियां ॿार बि वेई कंदा रहंदा आहिनि वधंदा रहंदा आहिनि